گرمی میں دوڑنے کے لیے سجھاؤ وقت کا انتخاب کریں صبح جلدی یا شام کو دوڑیں جب دھوپ کم ہو ہلکے اور سانس لینے والے کپڑے پہننے ڈرائی فٹ یا سوکھے سوتی کپڑے استعمال کریں جو پسینہ سوکھ سکیں پانی کی ماترا بڑھائیں دوڑنے سے پہلے دوران اور بعد میں پانی پیتے رہیں سن اسکرین اور ٹوپی سورج سے بچنے کے لیے سن اسکرین لگائیں اور ٹوپی کا ٹوپی اور چشمہ لگائیں رفتار کم کریں تیز گرمی سے زیادہ تیز دوڑنے سے پرہیز کریں جس میں زیادہ گرم نہ ہونے دیں شریر کو زیادہ گرم نہ ہونے دیں سردی میں دوڑنے کے سجھاؤ لیرنگ کا اصول اپنائیں اندر نمی اور سوکھنے والا کپڑا بیچ میں گرم رکھنے والا اور اوپر سے ہوا روکنے والا جیکٹ پہنیں ٹوپی اور دستانے سر اور ہاتھ ڈھکنا ضروری ہے کیونکہ یہیں سے گرمی اور باہر جاتی ہے وارم اپ اپ جوڑ دیں ٹھنڈ میں مسل کو گرم کرنے سے کرنے میں وقت لگتا ہے اسی لیے دوڑ سے پہلے اچھی طرح وارم اپ اپ کریں سوکھا سوکھا رہنا ضروری ہے پسینے سے بھیگے کپڑے ٹھنڈ میں بیماری لا سکتے ہیں اسی لیے ڈرائی فٹ کپڑے پہنیں اچھے جوتے پہنیں برف یا گیلی زمین پر پھسلنے سے بچنے کے لیے گرپ والے جوتے ضروری ہیں